हूअं त मां सफर कंदो ई रहंदो आहियां मूंखे घुमणु वणंदो आहे ऐं मां घणनि ई हंधि वियो आहियां गांव गोभर हुजनि यां शहर हुजनि मूंखे घुमणु तमामु वणंदो आहे कुझु ॾींहं अॻु मां राजस्थान जे कोटा शहर जे हिक गांव में वियो हुयुसि जंहिं में न को टेक्नोलॉजी हुई ॿिया हिते मुंहिंजो फोन बि हलणु बंदि थी वियो हुयो ऐं मूंखे ईअं लॻियो मां एतिरे अहिड़ी जॻहि में अची वियो आहियां जेको हिन दीन दुनिया जी आहे ई कोन हिते हिकदमि गांव लॻियल पियो हुयो सड़िकूं कोन हुयूं मिट्टी मिट्टी हुई ईअं पियो लॻे असां कंहिं आदम जे ज़माने माण्हुनि जे कॉलोनी में जॻहि ते अची विया आहियूं हुते अहिड़ो अनुभव थियो कंहिं असां कंहिं ॿी दुनिया में आहियूं पर तमामु मज़ो आहियो हुन जॻहि खे अनुभव करण जो मज़ो ई ॿियो हुयो